उठलहुँ चाह आ उठलहुँ तऽ गैस जरेलहुँ गैस जराकऽ ओहिपर ससपेन चढ़ेलहुँ चढ़ाकऽ तऽ पानी खलबलेलहुँ पानी खलबलाकऽ तऽ ओहिमे अथी चिन्न अथी चाहपत्ती देलहुँ आदी देलहुँ आओर तब ओहिमे दूधवलामे आदी देलहुँ तऽ अथी चिन्नी देलहुँ तब ओ चाह बनेलहुँ तऽ चाह अच्छा लगै छै कनि बढ़िआँ लगै हइ बढ़िआँसँ बनेलहुँ सभके पिएलै देलहुँ अपनो पिएलहुँ तकर बाद फेर लाल चाह जे लाल चाह पिलक तिनका लाल चाह फेर गरम पानि चढ़ेलहुँ गरम पानिमे निम्मक देलहुँ आओर अदरक देलहुँ आओर तब चिन्न चाहपत्ती देलहुँ तऽ चिन्नी देलहुँ तऽ चाह बनल अच्छा लागल मिठ तब सभके अच्छासँ पिएलै देलहुँ पिएलै अपनहु पिलहुँ बढ़िआँ बनेलहुँ सभके बढ़िआँ लगै हइ पिआ पिएलै देलहुँ बनेलहुँ सभ पिलक